علی گڑھ ضلعے میں سرکاری اسکیم بہت سارے ہیں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے خاص کر یتیم مسکین اور غریب لوگوں کے جیسے سے جیسے کہ بہت سارے این جی او ہے جہاں این جی او ہر ہفتے اپنا ایک کیمپ لگاتے ہیں جہاں الگ الگ لوکیشن دیے جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جا کے دوائیں دیتے ہیں ان کے علاج کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے پھر کہیں دور جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں جیسے جو لوگ تعلیم سے بالکل واقف نہیں ہیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور این ایس ایس بھی ہے این ایس ایس جہاں پہ غریب لوگوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں سے بھی لوگ الگ الگ کیمپ لے کر جاتے ہیں اور جہاں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور اسکالرشپ ہے جیسے کہ سلطان جہاں اسکالرشپ ہے جس سے اسٹوڈینٹس کی مدد ہوتی ہے جو غریب اسٹوڈینٹس ہیں ان لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور بھی بہت سارے ہیں جو جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سیل بچوں کی ہیلپ کے لیے ہوتا ہے اور بہت سارے این جی او ہے جہاں سے لوگ بچوں کے دوا اور سب کتاب وتاب دیے جاتے ہیں جہاں ہیلپ ہوتی ہے بچوں کی